खेती करय के लेल बिजली कनेक्शन हमसब लै छियै एकरा बाद जे है बिजली कनेक्शन लेला सॅं बहुत दौड़य के परै छै बहुत दौड़ धूप कयला के बाद कितना के कितना दिन दौडय के बाद छियै एकरा बाद बिजली कनेक्शन दै छै तऽ हमसब मोटर कीन के ले अबै छियै आ मोटर से खेत मे पानी पटबै छियै तऽ ओहिसे खेती अथी होइ छै आ खेती मे कभी लाइने नहि रहै छै तऽ मोटर बंद हो गेल तऽ कभी दू दू घंटा लाइन कट गेल एकरा बाद कभी अयलक दस मिनट चललक आ फिर लाइनबा कट जाइ छै तऽ फिर हमसब चल गेली फिर लाइन अयलक तऽ फेर घरे से अयली फेर जे है चालू कयली तऽ खेत मे बड़ा परिश्रम करय के होइ छै परिश्रम कयला से फल मिलै छै खेती खेतमे जाइ छियै तऽ खेतमे कभी वर्षा नहि होइ छै तऽ वर्षा के वगैर तऽ मोटर से पानी पटेला से वर्षा कुछ ना कुछ होइ के चाही जे मोटर से पानी पटेला से धान के धान ना उपजै छै ओकरा वर्षा चाही गेहूँ के खेत मे तऽ गेहूँ के खेत मे पानी मोटर से पटेला के बाद गेहूँ उपजै छै मगर धान जे है मोटर के पानी से ना उपजै छै ऊख ऊख मे पानी पटेबै छियै हमसब तऽ ऊख के खेती हो जाइ छै मोटर के पानी से आ तेकरा बाद मसूरी के खेत मे हल्का हल्का पानी मसूरी मे दै छियै मूँग मे वर्षा ना भेलैया तऽ मूँग मे भी दू दू गो तीन तीन गो मोटर से पानी पटा के हमसब मूँग के उपजेलियै हँ तेकरा बाद खेत मे कोबी रोपले रहली यऽ तऽ कोबी मे तऽ पानी मोटर से दै छियै ओहिमे हल्का पानी दै छियै की जादा पानी देला से गोभी के पत्ता पीयर हो जाइ छै तऽ झार पीयर होके सूखे लगै छै अहिके लेल गोभी के गोभी मे कम पानी दै छियै भंटा रोपै छियै तऽ भंटा मे भी पानी पटबै छियै भंटा मे खाद देबय के परै छै एकरा बाद गोभी मे भी खाद देबय के परै छै एकरा बाद धान मे भी खाद देबय के परै छै एकरा बाद गहूॅंम मे भी खाद देबय के परै छै